हेलो आप कैब कैब कंपनी से बात कर रहे हैं जी हमें एक गाड़ी बुक करना था उज्जैन से हमारे मम्मी पापा आ रहे हैं तो वही आपको मिल जाएँगे मंदिल के पास मिल जाएँगे जी कित्ते में होगी गाड़ी बुकिंग चार हज़ार ये तो बहुत ज़्यादा है थोड़ा कम कर दीजिए जी पैंतीस सौ ठीक रहेगा ठीक है और आप कितना समय लगेगा यहाँ आने के लिए आठ घंटे चलो ठीक है ड्राइवर अच्छा होना चाहिए कार का जिस में वो अच्छे से ला सके जी भरोसेमंद है ठीक है धन्यवाद